हेल'

आथसा नोंसोरना मा जायगानि जायो मोनलाय गरामारि होनबा दथ'मा फुलिस सिथेसनावनो गोग्लैयोना नोंसोरथ' आथसा सा दथमा फुलिस सिथेसन ओमफ्राय दे गोमानाया खय घन्टा जाखो आसा फन्द्र' मिनिटसो जाबाय ना नोंसोर सिखावखौ नुखादों दा मानसिफ्रालाय साबसे साबेसेथोमोन ओरैनो सिखावफ्रा साथाम अ आथसा सा नोङो एसे माबादि जाथिनि मानसि एसे सिनायगोन नामा

नोंसोरो मा खालामदो दसे जों थांगासिनो मोनथिबाय जोंथ' थांगासिनो ओमफ्राय नोंसोरो मा खालामदो बिखौ दसे ओरैबा ओरै नेबाय थाथ' आरखि ना नोंसोर नागिरबाय थाथ' जों थांगासिनो ओमफ्राय खावजाग्रानि मुङा मा मोनथाय खावजाग्रा ना सोरनि न'खराव हाबा मोन जेनेबा ए आथसा एनथ'नि मुसाहारिनाव हाबदों ना आथसा नोंसिनि जायगायाव बिबायदिनो जेनोबा नोंसिनाव गोमानायनि सिगां सोरनावबा गोमाखांबाय नामा

आथसा सा फैबाय थाखायो ना होनबा बैसोरथ' माखासे खमफ्लेन हरनांगौमोन ना बै नखराबो बिसोर खमफ्लेन हरबा दा एसे सित्रिक जासिगौमोन ना फुलिसफोराबो ओरैनो फेथ्र'लिं खालामनो थाखाय दे जेखुनु औ औ जेबो नङा दे जोङो थांगासिनो नोंसोरो दसे थाथ'बानो जाबाय दे औ दे दे